वैसे त मां घर मां इलाहीं घटि निकिरींदी आहियां लेकिन हिकु वारी मां ग्वालियर जे मेले में वई हुयसि हुते मेलो अहिड़ो बढ़िया लॻंदो आहे की सभु माण्हू हुते इंजॉय कंदा आहिनि सॼो साल माण्हू हुते मेलो जो इंतिज़ार कंदा और सभु मिली करे इजॉय कंदा आहिनि हुते असांखे स्पेशल रोल मिलो हुयो असां हुन मेले में झूला ॾिठासीं सभु माण्हू झूलनि में वेही करे इंजॉय कनि था लेकिन झूलनि में वेहण सुठो हिकु वारी पर ध्यानु रखणु खपे की झूले में वेहण खां रिक्स बि आहे हिन करे असांखे ध्यानु सां वेहिणो पवंदो आहे झूले में हिन करे असां ॿारनि खे घटि विहारियो त ज्यादा सुठो आहे असां वेंदा आहियूं हुते खाई पी करे ईंदा आहियूं इंजॉय करे ईंदा आहियूं और मेले में मां बि तव्हांखे इहेई चवंदी आहियां की जड़ी बि ग्वालियर में मेलो लॻे त तव्हां सभिनि खे हिकु हिकु वारी वञिणो खपे हिकु बारी तव्हां वेंदो हुते त तव्हांखे लॻंदो की असां ॾाढी सुठी जॻह आया आहियूं ग्वालियर जो मेलो सभिनि खे वणंदो आहे असांखे हुते स्पेशल असांखे असां दिल्ली मां वियासीं त असांखे स्पे हुते स्पेशल ट्रीटमेंट ॾिनी हुइयूं